हांव हालींच काजार जालां आनी म्हाका म्हजें आदार कार्ड अपडेट करपाक जाय म्हाका म्हजें आड नांव बदलपाक जाय तर हांव पयलीं ऑनलायन यू आय डी ए आय हे सायटीचेर अपॉयंटमेंट घेतलें आनी जी डेट आनी टायम मेळटले त्या दिसा हांव म्हजें आड नांव बदल केल्ले वोटींग कार्ड घेवन आदार सेवा केंद्रान वतलें मागीर थंय म्हजे डॉक्युमेंट अपलोड करतकच म्हजें आदार कार्ड धा ते पंदरा दिसांनी अपडेट जावन रेडी जातलें आनी हांव यू आय डी ए आय सायटीचेर वचून डावनलोड करतलें